بہار کے باقی ہندوستان سے رشتہ وقت کے ساتھ مضبوط ہوا ہے پہلے بہار کو صرف ایک پسماندہ ریاست سمجھا جاتا تھا لیکن اب یہ تعلیم ثقافت اور معاشیت کی ترقی کر رہا ہے پہلا دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء بہار میں اب دودھ کی پیداوار بڑھ گئی ہے اور یہاں سے دہی پنیر اور دوسرے ڈری پروڈکٹس ملک کے مختلف حصوں میں بہ بھیجے جاتے ہیں اس سے بہار کے باقی ملک سے کاروباری رشتہ مضبوط ہوا ہے تیسرا توہم پرستی دوسرا توہم پرستی کے خلاف مہم بہار میں کئی ادارے کے افراد توہم پرستی جھاڑ پھونک جادو ٹونا کے خلاف مہم مہم چلا رہے ہیں اس سے ملک کے دوسرے ترقی یا فتہ علاقوں سے ذہنی ہم آہنگی پیدا ہوئی ہے تیسرا دریائے یمنا سے تعلق اگرچہ یمنا دریا بہار میں نہیں بہتی لیکن گنگا دریا کے ذریعے بہار کے رشتے شمالی ہندوستان سے جڑا ہوا ہے گنگا اور یمنا کے سنگم کے ذریعے ایک ثقافتی تعلق بنتا ہے جو صدیوں پرانا ہے نتیجہ وقت کے ساتھ بہار نے باقی ہندوستان کے ساتھ تعلیمی سماجی اور معاشی شراکت میں ترقی کی ہے اور اب وہ ایک اہم حصہ بنتا جا رہا ہے